بوڑے لوگ کیا کھیلتے ہیں جیسے کہ ہمارے گاؤں میں جتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ سب جادہ تر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور کھیلنے کا وقت تاش کھیلتے ہیں پتے کھیلتے ہیں اور لیڈو کھیلتے ہیں اور اسی میں سب بوڑے لوگ آرام سے اپنے اپنے سمے کو دیتے ہوئے اور اب وہ سب کوئی کام نہیں کرتے ہیں اس کے جادہ بھاگنا دورنا نہیں پڑتا ہے ہم لوگ اسی میں ہی کام وام سب کرتے ہیں جتنے بوڑے بج بجرگ ہے تو وہ سب کہیں کام وام نہیں کریں گے تو تو کیا کریں گے ساڑے دن ساڑا دن تو بوڑے بجرگ آرام سے ایک جگہ بیٹھ کے کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں کوئی تاس کھیل رہے ہیں اسی میں سب آرام سے اپنے بس ٹائم پاس کرتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے سے ہنسی مجاق کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بوڑے بجرگ لوگ جادہ دوڑتے دور نہیں پاتے ہیں تو تو وہ سب گیم کھیل کے اپنا من ہلکا کرتے ہیں اور ٹائم کو پاس کرتے ہیں اور سب مل کے ایک دوسرے سے کھیلتے رہتے ہیں اس میں کھیل کھیل کے میدان میں تو ایسا ہوتا ہے کے جادہ بوڑھے بجرگ لوگ جو ہے دوڑتے نہیں اور ہمارے گاؤں میں بوڑھے بجرگ لوگ رہتے ہیں تو میں دیکھتا آیا ہوں بچپن سے کے بوڑھے بوڑھے لوگ جادہ چل نہیں پاتے ہیں کسی کے پاؤں میں درد کسی کے کھٹنوں میں درد کسی کے آنکھوں میں درد تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوۓ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب بوڑھے وہی لوگ جتنا بھی رہتے ہیں تو سب تھوڑا سا ویک رہتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس پہ دور نہیں پاتے ہیں تو وہ سب ایسے ہی رہتے ہیں جادہ تر تو ہمارے گاؤں بوڑھے لوگ تو پھر بھی چل لیتے ہیں تھوڑا موڑا تو جا جادہ تر کھیلتے ہی ہیں یہ سب چیزیں اس میں وہ صحیح کرتے ہیں